बसमे तऽ घूमै फिरैके दै छै भाड़ा ओड़ा बनाके ऑटोबला पर चढ़ैत छियै राति बिराति उतरिके आबैत छै कहैत छै दश देबै जहाँ दश रूपैआ किराआ रहैत छै वहाँ कहैत छै पचास रूपा लेबहो ई लेबहो ओ लेबहो तब करबहो

रिजर्बमे होइ जाइत छै जादा पैसा लागि जाइत छै समझलहो बेगूसरायमे तऽ बलिआ आरमे एन्ने ओन्ने बहुत अथी हो जाइत छै मारि ओरके ड्राइवरके साथ अथी हो जाइत छै बसमे चढ़ैत छियै तऽ बसमे

तब पैसो लै लेलकै पहुँचेबे नहि कयलको आधे रास्तामे उतारि देलकै नहि पहुँचेलकै कहलकै जो जो चलि जा यहाँ से हमरा डर लगैत छौ जङ्गलमे ई ओ बहुत बक्त हो गेलै रऽ सरूप से पहुँचाबै नहि छै समझलहो

खलासी साथे एगो छै जे बान्ह पर गाड़ी नहि चढ़ै लऽ दय रहए मोटरसाइकल से चलि गेलै ड्राइबर तेकर बाद ई बहुत करैत छै रिक्शा बला तऽ ई रिक्शा बला जे निकलो अभी ढाला पर लुढ़ैक जाइत छै ई करैत छै बान्ह पर चढ़बे नहि करैत छै गाँव बलामे बहुत अथी करैत छै समझलहो